میں نے بہت سارے اخبار کا مطالعہ کیا ہوں جیسے روزنامہ ہے عزیزُ الہند ہے لیکن سب سے بہتر اور سب سے اچّھا جو اخبار لگا وہ مجھے انقلاب کا اخبار لگا اس اخبار میں یہ خاصیت ہے کہ کسی بھی حکومت کی طرف سے کوئی بھی بل پاس یا تو وہ فوراََ اخبار میں دے دیتے ہیں یا کوئی ایسا اگزام ہو تو اس خبر کو انقلاب بہت جلد چھاپتا ہے اور اس کا پیغام پورے لوگوں تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے چونکہ خبر کے پڑھنے کے بعد سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز لاگو ہونے والا ہے اور اس تاریخ کو ہوگا تو لوگ پھر اس کو دیکھ کر کے جس کو اس کام میں کرنا ہو تو اس کی تیاری کرتے ہیں تو انقلاب اخبار جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور اچّھا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی خبر کو فوراََ چھاپتے ہیں اور فوراََ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں